ریاست کی صحت اداروں اور ہسپتالوں کی کمی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں اور اقدامات کو اپنایا جا سکتا ہے یہاں کچھ ممکنہ اقدامات اور تجاویز دی جا رہی ہیں جو ریاست اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کر سکتی ہے ریاست کو مختلف علاقوں میں نئے ہسپتالوں کی تعمیر کرنی چاہیے خاص طور پر دیہی اور پسماندہ علاقوں میں جہاں صحت کی سہولیت کی شدید کمی ہوتی ہے موجودہ ہسپتالوں کی تعداد میں اضافہ اور ان کی توسیع کی جا سکتی ہے تاکہ زیادہ مریضوں کا علاج کیا جا سکے ڈاکٹرز نرس اور دیگر طبی عملے کی بھرتی میں اضافہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہسپتالوں میں عملے کی کمی کو دور کیا جا سکے طبی عملے کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرامس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ وہ جدید طبی تکنیکوں اور علاج کے طریقوں سے واقف ہو سکیں صحت کے شعبے کے بجٹ میں اضافہ اضافہ کرنا چاہیے تاکہ نئے مصنوع منصوبے شروع کیے جا سکیں اور موجودہ منصوبوں کو بہتر بنایا جا سکے نجی نجی شعبے کی شراکت داری کو فروغ دینا چاہیے تاکہ پبلک پرائیویٹ کے ذریعہ صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکے دور دراز علاقے میں ٹیلی میڈیسن سروس کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دور بیٹھے ہی طبی مشورے اور علاج مل سکیں عوام کو صحت کی تعلیم دینے کے پروگرامس کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ وہ بیماریوں کی علامت اور علاج کے بارے میں آگاہ ہوں بیماریوں کی روک تھام کے بارے میں آگہی بڑھانے کے لیے مختلف مہمات چلائی جا سکتی ہیں ایک جامع صحت کی پالیسی مرتب کرنا چاہیے جو صحت کے اداروں اور ہسپتالوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر مبنی ہوں ہسپتالوں اور صحت کے اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سخت ریگولیشن اور معیارات متعارف کروانا چاہیے ریاست صحت کے اداروں اور ہسپتالوں کی کمی کو دور کرنے کے لیے مختلف مختلف اقدامات کر سکتی ہے طبی عملے کی بھرتی اور تربیت مالی معاونت ٹیکنالوجی کا استعمال عوامی آگہی اور بہتر پالس پالیسیز کے ذریعہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے ریاست کی طرف سے ان اقدامات کا نفاذ صحت کی سہولیات کی بہتر بہتری میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے